बहुत दूर दूर तक तीर्थ कएलहुँ ओतऽ चलि गेलिए जनकपुर से पहिने अएलहुँ तकर बाद चलि गेलहुँ तऽ जगरनाथपुरी गेलहुँ जगरनाथपुरी से गङ्गा सागर गेलहुँ वहाँ से अएलहुँ तऽ फेर थोड़े दिनके बाद जा कऽ से हमसभ निकललहुँ तऽ हरिद्वार गेलहुँ हरिद्वार से ऋषिकेश गेलहुँ ऋषिकेश से से चलि गेलहुँ रामेश्वरम रामेश्वरम वहाँ से होते हुए चलि अएलहुँ फेरो तऽ

ओतऽ दिल्ली दिल्ली से फेर चलि गेलहुँ हमसभ ओ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र से फेर चलि गेलहुँ ओ सोमनाथके मन्दिर सोमनाथके मन्दिर से फेर अएलहुँ तऽ फेर चलि गेलहुँ ओ तऽ तऽ एहिना करैत करैतमे हमसभ से द्वारिका चलि गेलहुँ द्वारिको से अएलहुँ तकर बाद फेर दिल्ली अएलहुँ दिल्लीमे आबिकऽ दुइ दिन तीन दिन समय देलहुँ देलाके बादमे द्वारिकोमे दुइ चारि दिन हमसभ घुमि दिल्लीमे दुइ चारि दिन घुमिफिरिकऽ हमसभ फेर ओहिठाम से सब तीर्थमे घुमैत फिरैत काशी विश्वनाथके दर्शन करैत प्रयाग प्रयागराजके दर्शन करैत ईसबमे से कुम्भ नहाइलए ओतऽ गेल छलहुँ तऽ ओहोमे समय दुइ दिन लागल एहिना करिते करिते हमरासभके से समय बितल तकर बाद फेर वहाँ से घुमैत फिरैत हमसभ अपन दस दिन पाँच दिन दोस्त महिमसभ छलाह परिवारके लोक छलाह अपन खाइत पिएत एहिना तीर्थमे अपन हँसैत हँसी मजाक करैत घुमैत फिरैत अपन समय बिताकऽ से हमसभ अपन अएलहुँ एहिना करैत करैतेमे हमरासभके समय बीति रहल हन आब अपन भगवान जेना कहताह तेना अपन समयके बिताएब